की अहाँकेँ कोनो भाय बहिन अछि आ अहाँ हुनका सबसँ कोना सामान छी वा भिन्न छी प्रश्न क्रिटिकल परंच की कही हम अपन परिवारमे एक छोट भाय आ दू बहिन हमरा एक पैघ एक छोट अछि हमसब भाय बहिनम एक समानता माता पिताके प्रति अनुराग सेवा भावना एक रङ्ग कौलिक परम्पराके निर्वहनमे हमसब एक समान छी आ पारिवारिक जे समन्वयता ओहि मामलामे हमरा सबकेँ विचार एक रङ्ग मिलैत अछि हमर छोट भायके बाल बच्चा वा पत्नी हमर पत्नी बाल बच्चा हमरा सबकेँ आपसमे जे स्नेह जे मिलन ओ जे पौराणिक भारतके छल ओएह अछि भिन्नता तऽ भिन्नतामे कोनो खास भिन्नता नहि हर व्यक्तिके अपन जे दैनिक रूटीन सुतबाक उठबाक